जी हाँ मैं कला सामग्री मेरे पास में एक बहुत बड़ी दुकान है मैं वहाँ से ख़रीदता हूँ और जो सामग्री मुझे वहाँ पर नहीं मिलती उसको मैं ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेज़न के माध्यम से भी ख़रीदता हूँ क्योंकि कई सामरी सामग्रियाँ हैं जो दुकान पर नहीं मिलती उनको मुझे ऑनलाइन भी ख़रीदना पड़ता है